जी जी मैं जाना चाहता हूँ तो आप मुझे अपने थोड़े पैकेट के बारे में बताएं कि कितना ख़र्चा आएगा और कितने दिन का पैकेट पैकेज उपलब्ध हैं

नहीं दोनों प्रकार की चीज़ें बता दीजिए वैसे तो अभी मैं मन में मैं यही सोंच रहा था कि मुझे अकेले ही जाना है परंतु यदि आपका रेट लगेगा तो मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ जाने का विचार करूँगा

हाँ जी जी जी जी जी मैं मध्य प्रदेश में ही घूमना चाहूँगा क्योंकि मेरा बजट बहुत ज़्यादा नहीं है तो मैं मध्य प्रदेश में ही और मतलब बहुत हम क्योंकि छुट्टियाँ भी नहीं है मेरी बहुत तो आप मुझे अगले सप्ताह तक का वो बताइएगा पैकेज़ इस प्रकार का जी जी

जी जी

जी जी जी

अच्छा अच्छा और ये ठहरने और जी अच्छा अच्छा मेरा एक प्रश्न था कि भाई जैसे ट्रेन में यात्रा के दौरान जो खाना नाश्ते का कोई इंक्लूड है कि मुझे अलग से पैसे देने पड़ेंगे

और रात के विश्राम का जिस होटल में आप विश्राम करवाएंगे उसका उसका मतलब हमें देना पड़ेगा कि क्या आप देंगे अच्छा अच्छा

अच्छा अच्छा अच्छा और अच्छा ये मान लीजिए आप मेडिकल की सुविधाएं भी उपलब्ध कराएंगे मान लीजिए कोई इमरजेंसी मेडिकल आ जाती है तो जी ठीक है मैं आपकी बात से संतुष्ट हूँ अभी मैं विचार करूँगा फिर मैं आपको फ़ोन करूँगा हाँ जी जी जी जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए जी